بچوں کو اردو زبان سکھانا بہت ضروری بات ہے لیکن بچوں ہمارے معاشرے میں پھیلے پھیل گیا کہ انگلش کورس سیکھنا انگلش سیکھنا اچھی بات ہے لیکن وہ بچوں کے اردو زبان کی بھی سکھانی چاہیے ہم لوگ جب پڑھتے تھے مکتب میں مدرسوں میں تو ہم لوگ کو اردو زبان بہت اچھی آتی تھی اور وہ سکھانا ہے استاد بھی اچھے طریقے سے سکھاتے تھے تاکہ آسانی ہو لوگوں کو پڑھنے میں لکھنے میں جیسے اردو کے بہت ساری ہم لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں بہت کتابیں بہت اخبارات پڑھے ہیں ہم لوگ اردو کے اردو ایک میٹھی زبان ہے اردو کے بارے میں جو کتنا بولا جائے اتنا ہی کم ہے اردو سے آپ کسی کا من بہلا سکتے ہیں اردو زبان بولنے بول کے آپ کی کسی کا من بہلا سکتے ہیں اردو زبان ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہی پھیلنے چاہیے اردو زبان بچوں کے لیے بہت ضروری ہے اور اردو کے بڑے بڑے شاعر گزرے ہوئے ہیں بڑے بڑے شاعر گزرے ہوئے جیسے علامہ اقبال ہو گئے اسد اللہ خاں غالب ہو گئے ہیں اردو کے کئی بڑے بڑے شاعر بھی ہے اردو ہمارے معاشرے میں ایک ایسی زبان ہے جو ہر ایک بچوں کو آدمی کو بھی سیکھنی چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے اردو زبان کے بارے میں کیا ہی بات کرنا ہے جو ہر کسی کے کسی کو بولیں تو وہ اچھی لگتی ہے بولنے میں کسی کو سامنے میں بولیں تو وہ سننے میں بھی اچھی لگتی ہے اردو زبان ایک اچھی زبان ہے اور ہمارے بچوں اور ہمارے معاشرے کے لوگوں کو اردو زبان آنی چاہیے اردو زبان ایک میٹھی زبان ہے اور اردو جو ہے بچوں کے لیے ایک اچھی بات ہے اردو کے بڑے بڑے شاعر گزرے ہوئے ہیں اردو اردو ہر ایک کے ہم لوگ اردو کے اخبارات پڑھے ہیں اردو کے بہت ساری کتابیں وتابیں آتی ہیں جو ہم لوگ نے پڑھے ہیں اور ہمارے مکتب میں بھی اردو کی پڑھائی ہوتی تھی اور ہمارے ہمارے معاشرے میں الحمد للہ اچھے خاصے اردو داں ہیں جو اردو کو اچھی طرح سے پڑھتے وڑھتے اچھی طرح سے جاتنے وانتے اچھے طرح سے سکھاتے ہیں